अंधश्रद्धा अन्नश्रद्धा म्हणल्यार अशें की कांय ना खंयचे आमचे लोक की माजर फुडल्यान धांवले जाल्यार दूद वतले जाल्यार अशें कितें चप्पल परतें पडलें जाल्यार लोक रोकडो अपशगूण जालो म्हणटात तें खूब तरेचे अशें आहा सादू संत येतात आनी किद्या कितें सांगता मागीर येवन की अशें जाल्यार तस जाता तस चल म्हण तस जाला अशें सांगता तें पूण तें फकत फोट आसता अशें दिसता आमकां आतांची भुरगीं शिकपाचें शिकता आसतना देवाचें आमगेलें शिकता आसतना सगळें भरपूर विज्ञानाचे ज्ञानाचे सगळे शिक्षण मेळटा आनी ती अंधश्रद्धेचे दवरून कांयच उपेग ना अशें म्हाका दिसता आमचे आमचे सांस्कृतीक अंधश्रद्धा ही सगळी फोटिंगाची गजाल आसता आनी तशीच बरें करतलो जाल्यार आपल्याक सगळ्यांनी सत्यान वागो वागोन शिकोवंक जाय हें सांगतलें जाल्यार अजुन श्रद्देच्या कांयत उपयोग ना तें चेप्पल पडले म्हण पडत जालां जावं आनी कितें जालां म्हण वच जालां तें सांगपाचें म्हणल्यार कांयत ना पूण आतांचे आमगे तें थोडे थोडे लोक पयलूचे की तशी श्रद्धा मानून सगळे घरान बी झगडी करपाक प्रयत्न करताले तशें नासता तें पूण आतांचे भुरगीं आमगे शिकोन तशीच तें पद्दत स्विकारून घेवचीत न्हू अशें म्हाका दिसता म्हणून हांव लोकांक सांगूंक सोदतां की भुरग्यांक शिक्षण दिवचें आणी बरें बरें कामाक लागोन लागोन बरें बरें शिकयचे देव देवाचे बरें प्रार्थना करून शिकयची अशें करून सगळें आमचे न्हय ती अंधश्रद्धेचे सगळे काबार करून उडोवपाचे प्रयत्न करपा जायो आनी भौतेक म्हणल्यार आमी खंय वता आसतना वाटेर कोणीय अशें माजर येयलें जाल्यार आरे तें फुडें वचपाक लागलें अशें म्हणटात पूण तशें कांयत ना देवाचें नांव घेवन फुडें गेल्यार कांयत ना आनी तशें कांयच ना देवान श्रद्दीचें अशें म्हाका दिसता पूण किदें आमचे अशे थोडे थोडे लोक अशे अंधश्रद्धेन मानून सगळेचे अशें भविश्य उचकां उडल्या भशेन करताले म्हणून तें आतां आमी भुरग्यांक आमगेले आतांचे भुरग्यांक आमकां सांगून तें तुमी सायन्सा वाटेन शिकोवन आनी देव भक्ती करून दुनीय माध्यम दवरून अशी अपशगूण अपशुगणाची भाशा तुमी उलोवं येना अशें आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवपा जाय